हमारे देश में मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली इतनी सुलभ और हमारे बच्चों को इतनी अच्छी लगती है कि वो आसानी से उसे कवर करते हैं ना तो ज्यादा कठिन है और ना ही उसमें ऐसे शब्दों का निचोड़ है जो कि हम कर नहीं सकते हर क्लास में और हर क्लास क्या कॉलेज तक जब तक पढ़ाई चलती है आसानी से उसको कवर कर लेते हैं